जी बिलकुल आइ काल्हि तऽ डान्स रील शॉर्ट्स सभ केओ देखै छथिन फेसबुकपर इन्स्टाग्रामपर सोशल मीडियापर आइ काल्हि ओहिके प्रचलित छै ओहिके प्रचलन चलि गेल छै आइ काल्हि तरह तरहके लोक अपना मोबाइलमे फेसबुक इन्स्टाग्राम आओर बहुत सारा एहन एप छै जाहिमे लोक डान्स रील शॉर्ट्स देखै छथि अथवा बनबै छथि तऽ हमसभ जे छै देखऽवला श्रेणीमे अबै छी कारण हमरा सभके रील शॉर्ट्स ई सभ बनबामे कनिको इच्छा नहि अइ बनबाके इच्छा तऽ हमसभ जे अइ से खाली देखऽ कऽ लेल कऽ खाली फेसबुकपर गेलहुँ इन्स्टाग्रामपर गेलहुँ आओर ओ देखै छी बस खाली रील देखलहुँ शॉर्टस देखलहुँ किछु ओइमे पसन्दके लायक रहैए किछु ओइमे नापस्सन्द रहैए तऽ जे जादातर पसन्द रहैए ओकरा फॉलो केलहुँ आओर ओकरे रील शॉर्ट्स हमरा सभक के बार बार सजेशन मे देखायल जाइए ओइके अलाबा जे आइ काल्हि डान्स रील शॉर्ट्स जे अछि जादातर श्रेणीमे बच्चा बच्चा कहि लिऽ बहुत जे भक्तिके भक्ति भावमे बनबैए रील बहुत जे अछि से पढ़ाइ लिखाइके के बारेमे जे अछि से अपन जे हुनका अन्दरमे टेलेन्ट छनि ओइ विषयमे रील या शॉर्ट्स ई सभ बनबै छथि सोशल मीडियापर आइ काल्हि टी वी मे जे कोनो डान्सके प्रोग्राम अबैए या फिर किछो से सभ सेहो सोशल मीडियापर देखायल जाइए जाहिमे कि रेमो डिसूजा सरजी जे छथिन ओ हमरा किछु जादे ही पसन्द अछि रेमो डिसूजा सरके डान्स रेमो डिसूजा सरके जे हरेक हुनका बारेमे छनि ओ हमरा किछु जादे पसन्द अछि हलाँकि आइ ओ बहुत बड़का स्टेजपर छथिन बहुत बड़का प्लेटफार्मपर ओ छथिन ओ लोकके प्लेटफार्म दै छथिन ताकि हुनका एहन गरीब लोक किएक कि ओहो पहिले एते बड़का आदमी नहि छलखिन हँ ओहो पहिले बहुत छोट परिवार बहुत छोट घरसँ आयल छलखिनहँ बहुत छोट गाँवसँ आयल छलखिनहँ आओर ओ अपन टैलेन्ट दिखा दिखा कऽ दिखा दिखा कऽ आइ अतेक बड़का मुकामपर पहुँच गेलखिनहँ तऽ जे छै से ओ अपना एहन लोकके लेल अपना एहन बच्चाके लेल बहुत तरहके सुविधा जे छै ओ लेलखिन हँ जाहिमे कि धियापुता सभ भाग लै छथिन आओर अपन तरह तरहके अपना अन्दरमे जे हुनका अन्दरमे प्रतिभा छनि ओइ तरहके डान्स नृत्य प्रस्तुत करै छथिन आओर जे ओइ लायक होइ छथिन हुनका रेमो डिसूजा सरजी जे छथिन आगू बढ़बै छथिन आओर जे ओइ लायक नहि रहै छथिन हुनका प्रेरणा दै छथिन जे अहाँ आओर तैयारी करू आओर मेहनत करू अहाँ जरूर आगू आयब अइ तरहके हुनकर प्रोत्साहन देख कऽ ओ जे छथिन से हमरा बहुत तरहसँ पसन्द छथिन आओर एहन बहुत सारा डान्सर छथिन जे लोकके आइ काल्हि नया जमानाके पीढ़ीके जे छथिन नया जेनरेशनके लोक धियापुता हुनका सभके पसन्द अबै छनि लेकिन हमसभ तऽ छी पहिलुक जमानाके तऽ हमरा सभके खासकऽ इएह रेमो डिसूजा सरजी जे छथिन हुनका डान्स खासकऽ एखन नया जमानामे राघव जुयाल एगो आओर छथि ओहो बहुत बढ़िआँ तरहक डान्स करै छथिन ओहो बहुत बहुत सारा एहन शो अछि जाहिमे ओ एंकर के जे किरदार निभेने छथिन बहुत बड़ बढ़िआँ एन्करिंग करै छथिन ओ आओर डाँसो जे छनि बहुत बढ़िआँ करै छथिन तऽ कहि रहऽ कहऽके मतलब ई अछि जे आइ काल्हिके जमानामे जेहो बहुत नीक नीक डान्सर सभ निकलि कऽ उभरिकऽ आबि रहल छथिन तऽ हमर सभके जे भारत देश बहुत तरहसँ तरक्की कऽ रहल अछि अइ सभ मामिलामे डान्सके मामिलामे नृत्यके मामिलामे आओर गायक गायकके मामिलामे